हैलो मां हिकु कैब बुक करण चाहियां थो चारि सीटर जी मूंखे वञिणो आहे रोहिणी खां एयरपॉट तव्हां मुखे छॾे सघंदा आहियो मूंखे सत तारीख़ जो वञिणो आहे पंजे वगे छा तव्हां मूंखे छॾे सघंदा आहियो हा या न जो जवाबु ॾेयो ताकी मां सेव करे वठा मुंहिंजो टाइम पंजे वगे जो आहे मुंहिंजे एयरपॉट तां टिकट आहे नवे वजे जी त मुखे चारि घंटा या टे घंटा पहिरियों पुजणो पवंदो छा तव्हां पंजे वजे मुंहिंजे घर जे अची रोहिणी सेक्टर फाइव ट्वेंटी फोर मां मूंखे पिकअप करे सघंदा आहियो तव्हां मुंहिंजे फोन नंबर ते कॉल कयो मां तहांजे फोन जो इंतिजार कयां थो